अ अ जेहड़े साढ़े दादु दादी न ओ असेई मतलब साढ़े पराने कल्चर बारै सनांदे न क्युंकी अस उंदे कन्नै उंदे कशा सुनेई गे असेई पता चलदा की साढ़े कल्चर च ऐ हा ऐ हा क्युकी आपे ते अस केश पता निं चलदा पता निं होना क्युंकी पराने जमाने दे जेह्ड़े लोक होंदे ओह् जेह्ड़ी बी चीज नु सेलीब्रेट करदे ओ बड़ी शैल करियै करदे हे बा अजे दे लोक नए ओए दे न की सारे लग्ग लग्ग रौंहदे अपनी फैमली कन्नै नेईं रौंह्दे पर जेह्ड़े लोक रौंहदे न जियां मेरे मेरे दादु दादी न असेई सनांदे न की जियां तुस कल्चर फैस्टिवल च लेई लाओ लोह्ड़ी लेई लाओ जियां लोह्ड़ी होंदी औह्दे च लोके केह् करना होंदा साढ़ा सारा परिवार इ'यां लकड़ियां कीठियां करिये उस्सी बालदा ओह्दे अग्गे पिच्छे फेरे देइये उत्थे अर्ग देना होंदा फिर ओह्दे बच्चें औंदे जेह्ड़े मेरा मतलब इ'यां कल्चरल कपड़े पाइयै जां सुट बगैरा अ झूंड झूंड कडियै इ'यां ढोलकी ढूलकी बजाइयै लोके दे घर लोह्ड़ी मगने जंदे एह् असे साढ़े दादा दादी कशा गे पता चलेआ होंआ अज दी जेनरेशन नेईं होंई दी ऐ की सेलीब्रेट नेईयां चीजां घट्ट गे करदी ऐ शर्म करदी ऐ पर फ्ही बी ओह् उंदी वजह कन्नै गे साढ़ा जेह्ड़ा कल्चर ऐ बचे दा ऐ क्युंकी ओह् असेई सनादे कल्चर अस उंदी सनाई दी गल्ला नु अपना होर उंदे अगर जियां ओह् कल्चरल कोई बी फंक्शन जियां सेलीब्रेट करदे कोई बी कल्चरल फैस्टिवल सेलीब्रेट करदे अस बी उस्सी इ'यां गे सेलीब्रेट करगे ता करियै गे अग्गे अग्गे बच्चें दिखदे न ते उनेंई पता चलदा कि एह् साढ़ा कल्चर सी इ'यां असेई करना होंदा उन डोगरी च डोगरी फलोक डांस दिक्खी लाओ डोगरी दे कल्चर कपड़े च इ'ये ओह् ऐ पजामा कुर्ता पाना सूट पजामा कुर्ता कुड़ियें दा सूट चादर दुपटा अजकल्ल दी जनरेशन माडर्न होई दी लेकिन जेह्ड़े लोक सुट पांदे ओह् इयो पांदे क्युंकी उंदी दादा दादी जेह्डे उंदे बड़े बुजुर्ग न ओह् उनेंई संस्कार दित्ते दे होंदे की असे साढ़ा कल्चर एह् ऐ जियां पंजाबिये दा कल्चर होंदा सलवार सुट इ'यां साढ़ा डोगरा दा होंदा पजामा कुर्ता ते दुपट्टा ते ऐ पाना जरूरी होंदा ऐ इ'यै साढ़ा कल्चरल ऐ क्युकी साढ़ा कल्चर गे साढ़े मतलब साढ़े इसेई दर्शांदा जेह्ड़े डोगरी लोक होंदे उंदा कल्चर गे उनेंई दर्शांदा कि डोगरी बंदे साढ़ा कल्चर असेंई कुथुआं सिक्खने गी थोह्ंदा साढ़े बुजुर्ग लोके थमां अजकल्ल दी जेनरेशन माडर्न होई दी अजकल्ल ते कोई किसे मनदा गे नेईं ऐ जूंदे घर बड़े लोक न दादा दादी ओह् उनेंई बतादे कि असे इ'यां करना इ'यां करना ते उनेंई पता चलदा कि असेई इ'यां करना होंदा इ'यां करना होंदा जियां तुस होर गे बड़े कल्चरल फैस्टिवल होंदे तुस नवरात्रे गे लेई लाओ नवरात्रे च इयो कल्चर ऐ कि असें सारें गी सूट शूट पाइये पाना होंदा ओह् घरे माता रानी होंदी फिर उस्सी परवाने जाना होंदा माता गी मंदर मत्था टेकने जाना होंदा एह् साढ़े साढ़े दादा दादी कोला गै पता चलेआ ऐ कि जेह्ड़ा हुन अस साक सुक राह्नी होंदी ऐ इस्सी असें परवाने जाना होंदा एह् ते सारे हिन्दुओ दा फैस्टिवल ऐ एह् ते सारे हिन्दुओ दा कल्चरल फैस्टिवल ऐ नवरात्रे ठीक ऐ एह्दे च लोक मंदर जांदे मेले लगदे एह् सारे मतलब पराने फैस्टिवल जेह्ड़े असे साढ़े बुज़ुर्ग दिक्खे न ते बड्डे लोके दे सनाए दे ते अज अग्गे ऐ अग्गे साढ़ी जनरेशन करदी ऐ ठीक ऐ कल्चरल गे बचाई रखग ता गै साढ़ा धर्म बचना क्युंकी कल्चर गै साढ़े धर्में गी दर्शांदा ठीक ऐ हिंदु कल्चरल जेह्ड़ा होंदा ओह् असें हिंदुए गी दर्शांदा डोगरी कल्चर डोगरी गी दर्शांदा पंजाबिये दा कल्चर पंजाबियो गी दर्शांदा बाह्र दी कंट्रीये दे लोक असें हिंदु लोकें गी कियां जानदे इ'यां जानदे कि इंदा कल्चर एह् ऐ एह् ऐ ओह् साढ़े कल्चर गी पसंद करदे तां करिये ओह् इंडियन गी जानदे ठीक ऐ ते साढ़ा कल्चर साढ़े बड्डे लोके शा गे आए दा यानी साढ़े बुजुर्ग दे लोके शा गे आए दा ओह् असेंई सनांदे ते असेंई पता चलेआ अगर उनैं नेईं सनाए दा होंदा ते असेंई पता गे नेईं चलना हा की साढ़े कल्चर च एह् चीजां होंदियां न एह् चीजां होंदियां न जियां तुस फलोक डांस दिक्खी लाओ नवरात्रे लोह्ड़ी दिवाली एह्दे च जेह्ड़ी बी चीजां अस मनांदे न एह् सारी साढ़े कल्चर दे अंदर गे आंदियां न ते एह् असेंई साढ़े बड्डे बुजुर्ग लोके कन्नै गे पता चलिदियां न ठीक ऐ